जय झूलेलाल ओला मां तव्हांखां टैक्सी बुक कराई हुई वीह मिंट थी विया आहिनि अञा आई कोन्हे मूंखे सूरत स्टेशन अरजंट पोहुचणो आहे न त मुंहिंजी ट्रेन निकिरी वेंदी त तव्हां मुंहिंजी बुकिंग कैंसिल कयो